हमारे समस्तीपुर ज़िले में अक्सर लोग रोड से ही जाते हैं क्योंकि रोड से जाने में बहुत ज़्यादा ही आसानी पड़ता और हम स्टूडेंट लोग बस से भी जाते हैं और ट्रेन से भी जाते हैं और हमें ट्रेन से जाने में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं कभी ट्रेन समय पर आता है कभी लेट आता है इसलिए बस से भी जाते हैं तो पहले बस का रुपया था पाँच रुपया अब हो गया है दस रुपये तो हम गरीब लोग जा नहीं पाते हैं इसलिए जो अमीर होता है उसको बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होता है अपना गाड़ी रहता है वह जब मन तब जा सकता है आ सकता और हम गरीब लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशानियाँ होती हैं और चुनैती चुनौतियों भी होती है जैसे कि हम लोग जाने के लिए टैम से सुबह उठना पड़ता है और टैम से पाँच मिलट टैम से ई उत पहले जाना पड़ता और एक दु मिलट भी लेट हो गया तो बस चल गया तो इसी कारण उनको ऑटो से जाना पड़ता तो ऑटो से ऑटो वाला पैसा लेता है तीस रुपये तो हम लोग गरीब होते हैं वो दे नहीं पाते हैं इसलिए हम लोग सुबह में उठने के कोशिश करते हैं और पढ़ना भी पड़ता है तो हम लोग बहोत सारे परेशानियाँ की सामना करके भी तब पर भी पढ़ाई करते हैं और हम लोगों की फैमली जैसे की अक्सर कहीं पर जाना पड़ता है समस्तीपुर ज़िले से आगे और चाहे इधर ही तो अक्सर ही हम लोग जाते हैं टेम्पू से और हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं हो पाता है जो हम जाएँगे गाड़ी से अपना रिजव करके उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है जैसे पाँच सौ पाँच सौ आर के इतना ज़्यादा लगता है हम लोगों के पास में नहीं रहता हम लोग क्योंकि तीन सौ साढ़े तीन सौ एक मज़दूर की कमाई है एक दिन का इसलिए हम लोग जाते हैं ऑटो से और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ सभी को झेलना पड़ता है जो अरीम अमीर लोग हैं वह अपना अच्छे से जाते हैं उसकी ज़िन्दगी भी अच्छा कटता है हम लोग हम लोग गरीब इंसान ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं तो बस का कभी सहायता लेते हैं जैस जैसा टाइम आता है वैसा वैसा हम लोग कुछ करते हैं कभी बस से जाते हैं तो कभी ऑटो से जाते हैं अगर कभी न मिले मौका तो हम लोग जैसे कल्याणपुर पहले साइकिल से जाते हैं और फिं आँ वहाँ पर जो जान पहचान के लोग रहते हैं उसके यहाँ हम साइकिल रोक लगाकर ताला वाला मारकर फ़िर बस से जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बस में भी हम लोगों को झेलना पड़ता है कभी सीट मिलता है या न मिलता है अभी खड़ा भी होने के जाना पड़ता और जैसे लड़के लोग को तो ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है और लटक कर भी जाते हैं बहुत लोग फ़िर भी पढ़ाई करता है सब और जो जिसको काम काज करने जाते हैं वह भी जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी सभी को झेलना पड़ता है फ़िर भी सब अपना अपना काम करता है इसलिए क्योंकि अगर वह काम न कर पाएगा तो वह अपने फैमली को नहीं अच्छे से कुछ खिला पिला सकता है तो हम लोग को परेशानी होता है फ़िर भी सब जाता है अपना काम काज जो होता है जिसको पढ़ाई लिखाई सब करते हैं अब तो सब रोज़ ही जाना पड़ता है स्टूडेंट को क्लास करना कॉलेज करना इसलिए हम लोग गरीब हैं फ़िर भी जाते हैं पढ़ाई करते हैं और टाइम से जाते हैं क्योंकि हम लोगों के पास टैम से न उठेंगे न कुछ कर पाएँगे तो हम लोग की तो ज़िन्दगी बिलकुल ही आधा अधूरा हो जाएगा इसलिए हम लोग जाते हैं टाइम से सब कुछ करते हैं और नींद पूरा हो न हो पूरा लेकिन सुबह तो जल्दी उठते हैं और टिपिन भी बनाना पड़ता है क्योंकि टिपिन न बनाए तो इतना पैसा नहीं और समस्तीपुर है तो शहर में तो हर चीज़ महँगा ही रहता है इसलिए हम लोग टिपिन भी ले जाते हैं और भूख लगे तो टिपिन की टाइम खाते और समय न मिले बस पकड़ने के लिए क्योंकि बस पाँच मिलट पहले भी आ जाता है लेट भी आ जाता है कभी कभी तो ट्रेन भी बहुत ज़्यादा लेट करता है और सवेरे आ जाता है तो इसके कारण भी हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलना पड़ता है इसलिए हम लोग समय से जाते हैं औ उससे पहले ही जाकर बैठते हैं हैं क्योंकि थोड़े पहले जा सकते हैं तो ठीक है हमारी नींद ख़राब हो जाए लेकिन हमारा एक दिन का छुट जाता है तो क्लास छुट जाता है तो फ़िर हम लोग उस उस दिन का थोड़बे ही होता है आज दूसरा दिन सर थोड़बे ही पढ़ाएँगे एक दिन का एक दिन पढ़ाते हैं इसलिए हम लोग सवेरे ही जाते हैं और अपना अपना काम जो होता है वह सब करते हैं